पयली पयली हांव फिशींग म्हणटा ते कशें करता फिशींग ते नकळो आसलें हांव पयलीं म्हज्या बापाय वांगडा कालवांक म्हणून मानशेर वयताले बापूय म्हजो कालवां काडटालो आनी हांव जे लोक थंय फिशींग जे गोरयतालें तांकां पळयताले ते कशे धरता कशे रावता तांचे एक्शन कशे आसता तें पळोवन हांवें म्हज्या बापायक एक दीस म्हणलें की पापा म्हाकाय फिशींग करपाक जाय म्हाकाय आवड आसा तांणे चल या तांणे गोरयो दोन तयार केल्यो आनी आमी दुसरे दिसा कालवां हाडचे पेक्षा आमी फिशिंग करूया म्हणूंक लागली फिशिंग फिशींगेक रावली म्हज्या बापायक पाशियेस नासले म्हज्या बापायक पाशियेंस ना पूण हांवें म्हाका फिशींग करता करता उमेद कशी येवंक लागली हांव रावले दर म्हाका नुस्ते लागूंकना म्हज्या पापाक नुस्तें लागलें म्हाका लागूंकना पूण हांवें म्हजी ये आस सोडूंक ना की म्हाका लागूना चल हांव बेजारून वयतलें पूण मागीर कितें जाले की पो पप्पाक नुस्तें लागना जालें तो म्हणूंक लागलो आपल्याक वाज आयलो तू गरय म्हाका एक बारीकशें काळुंदर लागलें तेंच बारीकशें काळुंदर म्हाका इतली उमेद आयली की जांव हांवें कितें तरी धल्लें कितें तरी धल्लें आनी तातूंल्यानूच हांवें म्हाका फिशिंगेचे स्टार्ट केलें म्हणजे हांव फिशींगेक वयतलें एक म्हणल्यार फिशींगेक कितलो टायम स्पँड जाता तुजो जायतसो जसो तूं आता कोणे कितें म्हणले तुका बेजार सुद्दां जालो जाल्यार तूं म्हजे जाल्यार कितें एक गरी घेतली बसलां मानशेर आनी थंय तुवें टायम स्पेंड केलो जो तूं फिशींगेक टायम स्पेंड करता तो खूब असो इंजोयेबल ओर मेमोरेबल असो आसता आनी एक मेमरी म्हणल्यार हांव आनी म्हजे फ्रेंड हांवें खुबशे फ्रेंडाक फिशींगूय शिकयली थोडी जाणां फिशींग करून तांकां उमेदूय आयली आनी म्हाका दुसऱ्यां फावटी म्हणटा ती वा आमी आतां परत केन्ना फिशींगेक केन्ना या म्हाका विचारता ती तेन्ना म्हाकाय खूब उमेद येता की म्हाकाच लागून दुसऱ्यांकूय इंट्रस्ट आयलो फिशींग करपाक आनी एक मेमोरेबल हें सांगतलो म्हणल्यार की हांव आनी म्हजे फ्रेंड फिशींग करताली आनी रावली खूब टायम काय लागना लागना करून लागलो लागलो म्हाका खंयच्यान गरयेक कुल्ली सापडली कुल्ली सापडली हरशीं सोपेतलान गरयेक कुल्ली सापडना आनी रावले रावले हाका म्हज्या फ्रेंडाक काय लागना पळयत जाल्यार ताका आपल्याक कितें फारवतां कशें दिसपाक लागलें पळयत जाल्यार ताका फातर लागलो आमी अशें थंय हांव इतले फ्रेंडा वांगडा थंय फिशींगेक वयता आनी ताका थंय फातर लागलो तो म्हाका सामको मेमोरेबल डे कसो जालो